साढ़े डोगरे दे बड़े रिबाज होंदे जि'यां होई लोह्ड़ी होई लोह्ड़ी लोह्ड़ी होई बसाखी होई साढ़े दिबाली होई गेई दिबाली रामचंद्र जी चौदां साल बनबास कट्टियै घार आऐ ते तां असें एह् मनाई ही ते लोह्ड़ी दिबाली बनाई ही ते ओह् होई गेई शिबरात्री होई गेई फिर एहदे च होई गेई बसाखी होई गेई बसाखी गी लोग बसाखी लोग ओह् करदे बसंत पचंमी होई गेई नाग पंचमी होई गेई फिह् ओहदे च होई गया बच्छदुआह होई गी गुगानोमी होई गेई एह् जे लोग बड़े बड़े साढ़े डोगरी च साढ़े बड़े कलचर बड़े रिबाज न लोह्ड़ी होंदी लोह्ड़ी च हरण होंदे लोह्ड़ी बंड़े अस बच्चें होंदे लोह्ड़ी बंडदे हरण होंदे ओह् बंडदे छज्जे होंदे हर कोई ओंदा ओह्दी अस बडी धूम कन्नै लोह्ड़ी मनांदे ऐ इ'यै स्हाब ऐ बसाखी होंदी पजांबियें दी होंदी बसाखी भागंडे पोंदे नचदे लोक बैसाखी बड़ी मनांदे डोगरे च बसाखी बडी मनांदे न एह् सब होंदे इक बच्छदुआह होदी बच्छदुआह बिच्च साढ़े मनांदे रुट बनांदे कट्टू बच्छु बनांदे हर इक चीज ऐ एह् फ्ही सारियां जनानियां जंदियां उप्पर जंदियां बच्छदुआह करने गी जंदियां एह् डोगरे च बड़ा रिवाज ऐ बच्छदुआही दा बडा रिवाज ऐ सारे कोला जैदा बच्छदुआह करदे न दिबाली ऐ दिबा ली च लोक दिऐ जलांदे हर जगह दीप दीपक जंलादे मोबत्तियां जंलादे रुटियां बनादे चढांदे हर इक चीज करदे न एहदे च बच्छदुआही दा बड़ा ओहदा दिबाली दा बी बड़ा रोल होंदा दिबाली दा बी इस पर बसाखी दा बी बड़ा होंदा लौहडी दा बी होंदा साढ़े डोगरे च बड़ा धूमधाम कन्नै तेहार मनांदे न एह् एह्दे च गै नागपंचमी होंदी ओह्दे च रुटियां ओह् बनादे नागपंचमी गी खीर बनांदे मैरी बनांदे गरुपडा बनांदे फ्ही नागे दे दलसी बनांदे फ्ही दलसी चाढ़दे एह्दे च नागे च नाग पंचमी बनांदे ऐ बी साढ़े डोगरे दा बडड़ा रिवाज ऐ बच्छदुआही दा बी बड़ा रिवाज ऐ शिबरात्री दा बी होंदा शिबजी दी रुट चाढ़ने रुट चाढ़ने गी जाना शिबजी दे जाना मंदर हर इक चीज ओह् करदे न